पानि बढ़ि जाइत अछि ओ जुलाई अगस्तक टाइममे हम देखैत छी जे नदीमे पानिक उफान बड बढ़ल रहैत अछि आ मल्लाह अपन जाल तियार फेकि फेकि कऽ ओ पानिके धारसँ ओ माछ ऊपर करैत छथि आ ओ पानिमे घुसि घुसि कऽ अपन जाल फेकि कऽ फेर ओकरा जालकेँ समेटि कऽ माछकेँ बाहर करैत अछि जखन पानिक लहर रहै छै तखन ज्यादा पानिमे लहर बढ़लासँ करेंट बढ़लासँ बाढ़ि आबि बाढ़िक सम्भावना बढ़लासँ मल्लाह नहि पहुँचैत छथि आ दिक्कतक सामना ज्यादा बढ़लासँ लोक पानिमे नहि अबैत अछि प्रति वर्ष कमला बलानके पानिकेँ बढ़ैत हम देखने छी आ ओकर मारिसँ जे तकलीफ होइत अछि सेहो झेलने छी